سات ہزار آٹھ سو پچاسی نوے ہزار ایک سو تریسٹھ ایک لاکھ چھیاسی ہزار تین سو بائیس چھ ہزار نو سو نو تین لاکھ تیس ہزار تین سو تین